एह् म्हाराज जे के टेलर होर बोला दे एह् म्हाहाज सूट दित्ते दा हा सेआने गी एह् लाड़िया ते स्योए दा जां नेई जैदा निं होई गेआ टीकन ते लगदी ऐ थोह्ड़ा घट्ट निं होग सौ पजांह् रपेऽ कोई घट्ट लैस्स करी लैओ घट्ट अच्छा चलो कोई निं ठीक ऐ आन्ने आं फ्ही लेइयै